जय झूलेलाल असां सभिनी खे पंहिंजे पंहिंजे जनमु दिन खे ॾींहुं हरियाली वणु पोख़ण खपे छो त अॼुकल्ह वणु कटिजंदा त वञनि धरती खस खिसकंदी थी वञे पहाड़ झुकंदा त वञनि इन करे असांखे घुमण जे लाइ इहो सभु ज़रूरी आहे हरियाली हूंदी त संसारु ॾाढो सुठो थींदो फल फ्रूट मिलंदा खाइण लाइ छांव मिलंदी इन जे लाइ हरियाली हुअण ॾाढी ज़रूरी आहे आ महिरबानी करे सभिनी खे तव्हां पंहिंजी हिकु हिकु जॻह ते हिकु हिकु वणु पोख़ण ॾाढो ज़रूरी आहे ईअं सिखाए सघंदा आहियो हिन जे करे तव्हां सभिनी खे ज़रूरी आहे की तव्हां इहो सभिनी ताईं पोहंचायो जय झूलेलाल